सिगांनि थांनाय बोसोरफोराव जेरै गोदोहाय दामनाय देनाय गासैबो ज' ज' मोसायोमोन रंजायोमोन बिदिनो ज' ज' फुजा मेला सावरि बादालि ज' ज' जायोमोन आरो गोदोहाय बिदिनो गासैबो ज' ज'यैनो रंजायोमोन सोंलायोमोन आङो बेखौ सोलायबोनायखौ बिदिन्थि बायदि गोदोनि मानसिफोरा रंजा बोयोमोनबाबो दानि मानसिफोरा एथ' रंजाला रंजानाया जाहैबाय गोदोहाय रेडिय'फोराव गान दामनायखौ माबा मोनसे खोनायोबा रेडिय'आवनो ज' ज' खोनासङोमोन ओमफ्राय दायो बेफोरबायदि नंला गाव गावबागाव दा मबाइल ओंखारबाय मबाइल कम्पिउटार बेफोर बायदियाव गावबागाव हारसिं नायनो हायो मिथिग्रोनाय थिलि बिसोनफोरजों जेरै जोङो गोदान गोदान खौरां गोदान गोदान निउसफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिजों जोङो मिथिग्रोयो बेफोरबायदिजों लोगोसे जोङो जेरावबो आखा फाखासिन जाबाय गोदोनिफ्राय गोदोना जाहैबाय गासैबो ज' ज'सोमोन जोंना दा दानि समाव जोंना गासैबो कम्पिटार लेपट'प इन्टारनेटनि जुग जाबाय गासैखौबो जोङो हारसिं हारसिंनो खालामनो हायो नायनो हायो बेफोरबायदिजों जोङो दायो सोलायनायखौ नुबाय सोलायनाया जोंना दा मोजाङानो जाबाय दाना गासैआवबो जौगानो हाबाय गासैबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानायखौ लुबैयो आरो जौगानोबो हाबाय बेफोरबायदियाव आङो मोजां मोनदों गोदोनि जुगनिफ्राय दानि गोदोनि बोसोरफोरनिफ्राय दानि रंजानाया आलादा जाबाय जानाया थेवबो मोजां बेफोरबायदि रंजानायानो